असां हाणे एलजीअ जी ऑटोमैटिक मशीन वरिती आहे पहिरियों असांखे उहा हूंदी मशीन जंहिंमें कपिड़ा सुखाइण वारे पासे में विझणा पवंदा हुआ उन मां कॾी उन में विझणा पवंदा तकलीफ़ हूंदी पर हाणे असां जॾहिं ऑटोमेटिक मशीन वरिती आहे त असांखे सुखु थी पियो आहे पाणीअ जी टाइम जी बचति थी आहे